ہمارے ہندوستان میں بہت طرح کے گیم کھیلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹورنامنٹ آرگنائز کرائے جاتے ہیں جو آرگنائزنگ باڈی ہوتی ہے آرگنائزر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سی سکیوریٹی ملی ہوتی ہیں جو ان کی ان کے جو کھلاڑی کھیلتے ہیں ان کو سکیوریٹی پرووائڈ کرنا یہ آرگنائزر کی ذمہ داری ہوتی ہے کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسٹیڈیم پھاند کر چلے جاتے ہیں کھلاڑیوں پر کبھی کبھار ڈر رہتا ہے حملہ کرنے کا اگر ایسا کوئی کرتا ہے کوئی شور مچاتا ہے کھلاڑی کو برا بھلا کہتا پکڑا جاتا ہے یا کوئی کھلاڑی ہی غنڈا گردی کرتا ہے تو آرگنائزر کے پاس اتنا پاور رہتا ہے ان کے پاس سکیوریٹی رہتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے اور ان کو ہاں اجلے دار تک پہنچا سکیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں وہ لوگ بیشک کر سکتے ہیں کیوںکہ آرگنائزر جو ہوتا ہے وہ پرمٹ لے کر ہی کوئی چیز آرگنائز کراتا ہے تبھی تو پولس والوں کا اور سرکار کا اور قانون کا ہاتھ ان کے ساتھ رہتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کھیل نیست و نابود ہو جائیں گے